ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہیں اور ان کا تعلق صفائی پانی کے جمع ہونے اور احتیاطی تدابیر سے جڑا ہوا ہوتا ہے ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے افزا انفرادی گھریلو اور سماجی سطح پر درج ذیل اقدامات ضروری ہیں مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے پانی جمع نہ ہونے دیں گھروں گھروں چھتوں گملوں ٹائروں اور کولروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں کیونکہ یہ مچھر یہ مچھر ان میں انڈے دیتے ہیں ڈھانپ کر رکھیں پانی کے ٹینک ڈرام اور بالٹیاں ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں گلیوں اور نالیوں کی صفائی رکھیں تاکہ پانی کھڑا نہ ہو مچھروں سے بچاؤ کے افزائش کے اقدامات مچھردانی کا استعمال کریں رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے مچھر مار دواؤں مچھر مار دوا یا لوشن لگائیں جلد پر ریئکش رپلیکٹ کریم اسپرے اور اگربتی کا استعمال کرے پوری احتیاط والے کپڑے پوری آستینوں والے کپڑے پہنے خاص طور پر شام کے وقت جب مچھر زیادہ ہوتے ہیں گھروں اور آس پاس کی صفائی کریں